हॅल हॅलो आं दुर्गा फर्निचर आं आं हांवें एक हांव हांगच्यान उलयतां ते आं म्हाका हांवें नवी म्हाका हांवें नवीन घर बांदिल्लें आसा सो त्या खातीर ताका म्हाका फर्निचर थोडें जाय आशिल्लें म्हणल्या हा दारां दारां सोफा आनी डायनींग टेबल अशें म्हाका भितर घरा भितर वापरचें फर्निचर जाय हय आं ऑर्डर तुमचे कडेन हय हय बांदन जालां आतां म्हाका तें तुमचे कडेन कसले कसले तरेचे म्हणल्यार आसा फर्निचर कसले लाकडाचें ना ना ना दारां लावूं ना ते लावपा जाय आं आं आं आं आं हा आं आं हय हय हय मेन दरवाजा म्हळ्या मेन दार आसा पळय न्ही ताका मात्शें कारवींग बी जाय न्ही दिसपा बरें दिसपा जाय बरें आं आं आं आं आं आं आं आनी आं आनी हय हय आनी सोफा सोफाचें बी कशें किदें हय म्ह हय आं तुमचे मनीस आसा तुमचे मनीस आसा आं

आं आं आं हा बरें हांव तुमकां मागीर फाल्यां फोन करतां मागीर तुमी येवन मात्शें तें हें करात मेजरमँट बी काडात हा आ बरें हय आमी आसता पांच पांचांक बी अशे आस सांचे येवन मात्शें माप काडून चलात बरें बरें तर आं आं आं बरें बरें आं बरें